योगा जा फ़ाइदा तमामु घणा सुठा आहिनि पर थोरो थोरो असां घर में ही कंदा आहियूं ॿाहिरि कंहिं क्लास में न वेंदा आहियूं जेको बि आहे घर में थोरो सिखी करे ॿाहिरां पोइ घर में ई वेही कंदा आहियूं